हेल्ल' औ औ औ अह ओमफ्राय

अ ओमफ्राय

माने दाथ' अखा बोथोरफ्रोम अखा बोथोरना बोथोरा जेरावबो अखा हानाय बार बारनाय आरो बेनि थाखायनो जेरावबो माने कारेन्टआ बिदिनो गाज्रि जानानै दं आरो बबेयावबा बिफां बायसिननाय बबेयावबा सारअन्थाइ गावनानै ज'नाय माने गोबां मानसिनि फ'न फैयो आरोना जेरावबो माने बबेयाव बबेयाव थांथ्र'नो जायो माब्लाबा समाव आंबो लोगोफोर मोनस्लाबा जायोना आरो बिनिथाखायनो आं हारसिं हारसिंबो हाजोबा जायो बिनि थाखाय माने न'खरसेल' नङा न'खरनै न'खरथामाव थांनांनो गोनां जायो माने नोंनियाव थांनांगौबाथ' टाइमानो नांगोन एसे आरो आंबोथ' हारसिं हाजोबाना माखासे लोगोफोर बेखौबो लिंनांगौ जायो आरोना बेनिथाखायनो नोङो हारसिं माखौबा जेनेबा नों खालामनो रोंनाय बुस्थुफोरखौ खालामग्रोनो हायोबा नों बेखौ खालामग्रोनानै दोनग्रोनो हागोन अ

औ

औ औ औ अ अ जागोन दे दा बेलासिफोराव जेनेबा जोङो गुबुननि न'आव फैनानै मावखांनानै जोङो जुदि जों टाइम हास्लाबोबा आङो बिदिनो माखासे सानै साथाम लोगोफोरखौ लानानै दा नोंथांनि न'आव थांनानै खालामनानै फैबानो जाहैबाय अ औ औ औ औ

दे बिदिबा